लोक सभसँ सुनलहुँ कि नीलकमलके कुर्सी बहुत नीक होइए बहुत मजबूत होइए बहुत सुन्दरो होइए ई सुनयके बाद हमरा मोन भेल कि हमहूँ कुर्सी ली तऽ हम गेलहुँ बाजार कुर्सी किनलहुँ नीलकमलकेँ लेकिन एक महिना तऽ ओ नीकसँ चलल ओकर बाद कुर्सी टूटि गेल आरो एकोरत्ती ओ मजबूत नहि रहए सङ्ग सङ्ग देखैओमे ओतेक नीक नहि रहए